अ नै ओरैनो दं ए मोजां अ जोंना क्लास टेनाव मोनबाय

ओहो

आङो इउ एन आव सोनो सानदोंमोनहाय

औ औ औ औ ओंखायनो आङो इउ एन आवसो औ ओंखायनो इउ एन आव सोनो सानदोंमोन बेहाय मास्टारफोराबो थिगैनो दं ओमफ्राय गायड लानायफ्राबो मोजां ओंखायनो इउ एन आवनो सोनोसै नामा नंदों आङो

औ औ औ औ औ औ औ ओंखायनो आं इउ एन आवनो सोनोसै अ अ अ अ ओमफ्राय नोंसोरनालाय अबेहाय सोनो नागिरखो ए

ए औ औ सानदो दे होमब्लालाय बबेहाय बा नोङो सोनो हागोन बा सोगोन सिगाङाव सानखायाबा उनावबो बखला बखलि आलादाबो माबाबो जायो ना स्कुल सोलायनायाबो नोङो बेले बेजे जायो थिग थाग अ औ औ अ अ अ औ औ अ दे सानदो होमब्लालाय आङो बेहाय सोनोसै आंनिखौ

औ औ दे दे होमब्लालाय